अॼु कल्ह दुकानदारनि जो धन्धो ऑनलाइन जे करे ॾाढो वेचारिन जो मार खाई वियो आहे दुकानदार जेके दुकान था खोले वेहनि हेॾी लागत था लॻाइनि माण्हूं था रखनि कम लाइ लाइट बिल था भरनि टेक्सूं था भरनि ॿेनरनि जा ख़र्चु आहिनि हुननि जो ऑनलाइन जे करे सॼो धन्धो ई मार खाई वियो आहे अॼुकल्ह ऑनलाइन मोबाइल एॾी स्कीमियूं कढियूं आहिनि घर वेठे असांखे भाॼियूं फ्रूट मिठायूं न कपिड़ा सभु था मिली वञनि मिक्सर ॾिसो टी वी ॾिसो अॼुकल्ह सभु ऑनलाइन थो अची वञे मोबाइल में बुक करि अधु कलाक कलाक में शइ घर थी पहुची वञे ए आ मु ऑनलाइन जे थ्रू ॾाढा सस्ता बि था सामान मिलनि असांजो भाड़ा भुता बि त ॿचनि सॼो टाइम बि थो बचे पर जे जेके वेचारा दुकानदार एॾे लखे रुपियनि जां करोड़ो रुपियनि जां धंधा खड़ी वेठा आहिनि हुनिन खे ॾाढो नुक़सान थो थिए उहे त वेचारा सभ त ऑनलाइन धंधो नथां करे सघनि पोइ उहे वेचारा सेल था लॻाइनि पंजाहु परसेंट घटि में वठो पंजाहु टका डिस्काउंट या बोर्ड था लॻाइनि ॾिणनि वारनि ते स्कीमूं था विझनि तरह तरहि जूं हिकु वठो ॿ फ्री ॿ वठो हिकु फ्री तॾहिं बि हुननि जो धन्धो एॾो नथो थिए जेतिरो ऑनलाइन वारनि जो आहे हिन ऑनलाइन वारनि ॾाढो असांजे दुकानदारनि जो धन्धो ख़राबु करे छॾियो आहे मां त महिरबानी करे चवांव थी दुकाननि मां शयूं वठो हिन ऑनलाइन मां न घुरायो दुकानवारनि जी बि त कमाई थिए वेचारा जेके रोजी रोटी खणी वेठा आहिनि